जय झूलेलाल यश कीअं आहीं मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो मां पंहिंजी नौकरीअ में पूरी आहियां टाइम ई नथो मिले अछा ठीकु आहे मां छा थी चवां मूंखे हाणे छंछरु ऐं आरतवारु ॾींहुं ॿ ॾींहं छुटी आहे त हलु असां किथे घुमणु था हलूं तू ॿुधाए किथे हलूं हा मां बि ॿुधियो आहे ईअं हुन जे पासे में हिकिड़ो मॉल बि खुलियो आहे के स्टार मॉल उते बि असां वेंदासि ठीकु आहे त असां आरतवारु ॾींहुं सुबुह जो अठे लॻे निकरूं था पहिरियों गार्डन वेंदासि उन खां पोइ असां मॉल वेंदासि मॉल में शॉपिंग कंदासि खाईंदा पीअंदासि ऐं अगरि टाइम खुटे त असां कहिड़ी पिचर बि ॾिसी ईंदासि भले तुंहिंजी मर्ज़ी खणी अचु ठीकु आहे हले बसि इते ई आहियां तूं ॿुधाए कमु कारु कीअं थो हले तुंहिंजो कमु कारु कीअं थो हले तुंहिंजो हा त मिलूं था असां आरतवारु ॾींहुं सुबुह जो अठे लॻे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा सभु ठीकु तुंहिंजे घर में सभु ठीकु आहिनि ठीकु आहे हल पोइ मिलूं था जय झूलेलाल